सांगपाचें म्हणल्यार म्हाका भायलें खाण आवडत ना फॉर एग्जांपल हॉटेलांनी धाब्यार अशें खावपाचें म्हाका अजिबात आवडना आनी हांव सगळ्यांक सांगपाक सुद्दां सोदतां की धाब्या वयली तर अजिबात खावची न्ही हॉटेलांनी जर सामकेंच जायना खंय गेलें तुजे जर कांयच ऑप्शन ना जाल्यार एक बरें अशें हॉटेलांनी वचून खावपाचें तेंय बी कितें मेळत ऑयली बीन ही तसली चड खावपाची ना आतां चडशे धाब्यांचेर हॉटेलाचेर विथ ऑयल नास नासतना अशें किदेंच आसना प्लस डिफरंट टायप्स ऑफ मसाला जे वापरतात ते तेजेर फॉर एग्जाम्पल अजिना मोटो एक यूज करता जेवणा भितर धाप्यांचेर हॉटेलाचेर तो तर सामको हेल्था खातीर सामको हानिकारक आसा सामको म्हळ्यार सामको फॉर एग्जांपल आजिना मोटो जर आमी चड खालो जाल्यार मेन म्हणल्यार पयली कँसर जाता अशेंय डॉक्टर डॉक्टर सांगतात अशें सो हॉटेलाचेर आनी धांब्याचेर खावप आमी चडशें टाळपा जाय आमकां जर खंयी आमी गेलीं जाल्यार आमी आमचे बरोबर आमचे खावपाचे टिफीन हे आमी व्हरपाचे अशें हांव सजेस्ट सजेस्ट करतां आतां आमचे ज्यो फुडली जनरेशना जावं आयचीं जनरेशना सुद्दां अशें